तव्हां बड़ौदा शहर जे बारे में कुझु ॻाल्हाइण चाहियो पिया त ॿुधायो तव्हां छा ॿुधाइण चाहियो था असांजो बड़ौदा शहर इलाही बढ़िया शहर आहे मुंहिंजो हुते जनमु थियो आहे मां बचपन खां उते ई आहियां बड़ौदा शहर में असांजे बड़ौदा शहर में असांजो मतिलबु इलाही फंक्शन्स मल्हाईंदा आहिनि इलाही मतिलबु त्योहार मल्हाईंदा आहिनि जंहिंमा हिकु त्योहार मूंखे इलाही जादा पसंदि आहे और इलाही फेमस बि आहे असांजे बड़ौदा शहर में उते सम्झो सभु ॼणा मल्हाईंदा डांडिया जेके गुजराती गरबा थींदा आहिनि उहे इलाही बढ़िया धाम धूम सां मल्हाईंदा नी और मूंखे बि इलाही असां सभिनी छोकिरियुनि खे छोकिरनि खे सभिनी खे क्रेज़ हूंदो आहे असां बड़ौदा में जिते गरबा थींदा नी मेन जेके गरबा हूंदा नी अ नव ॾींहंनि जा गरबा हूंदा आहिनि उनमें असां वेंदा आहियूं तयार थी करे मतिलबु सभिनी खे इलाही मज़ो ईंदो आहे ॿार हुजे या वॾो हुजे सभु कोई गरबा खेॾण जो इलाही शौंक़ीन आहे त हुते कंहिंखो बि पुछंदो तव्हांजो फेवरेट कहिड़ो आहे त्योहार हर कोई इहेई चईंदो की बड़ौदा में सभिनी खो सुठो गड़बा गरबा थींदा नी और ॿी ॻाल्हि उते खाइण पीअण जो ॾाढो सुख आहे मतिलबु हुते गुजराती आइटम मिलंदा आनी जीअं त गुजराती ढोकला थी विया नाश्तो मिलंदो आहे सिंधी दालि पकवान थियो सिंधी दालि पकवान माण्हू इलाही माण्हू जादा पसंदि कंदा नी असां त सुबुह जो हर संडे संडे ती असांजे हिते सिंधी दालि पकवान मिलंदो हुयो असांजे सिंधी माण्हू सभु हुते ई भीड़ लॻियल पई हूंदी आ्हे सिंधी दालि पकवान ते इलाही घणा नाश्ता मिलंदा आहिनि सिंधी दालि पकवान थियो गुजराती ढोकला थी विया खांडवी बाखरवड़ी सभु शयूं मिलंदियूं आहिनि लेकिन सि जेको बड़ौदा में फेमस आहे सभिनी खां वधीक नाश्ते में उहा आहे असां सिंधियुनि जो दालि पकवान उते दालि पकवान इलाही बढ़िया मिलंदो आहे तव्हां कंहिंखो बि पुछंदो दालि पकवान सभु कोई ॿुधाइ रखंदोव और असांजे त असां जीअं ॿिया बि त्योहार त मल्हाईंदा आहियूं लेकिन जेको मां गरबनि लाइ ॿुधायो गरबनि लाइ असांखे एतिरो शौंक़ु हूंदो आहे असां मां बचपन खां उतेई पली बड़ी आहियां असां बचपन खां उते ई प मां पली आहियां मुंहिंजो जनमु उते ई थियो आहे लेकिन मूंखे असांजे पाड़े वारा बि मतिलबु असांजे आड़े पाड़े वारा एतिरा बढ़िया नी जे अधु राति जो सुख में दुख में उअ मतिलबु उन्हनि खे चओ त बीहंदा नी मतिलबु एतिरो प्रेम भाव हूंदो आहे असांजे हुते नंढा नंढा शहरनि में प्रेम भाव जादा ई हूंदो आहे त असांजे आड़े पुड़े वारा बि कॾहिं कुझु कम चईनि या मुंहिंजी ममी मूंखे छॾे वेंदी के हल ॿारनि खे किथे वञू था करे लेकिन असांजे पाड़े में एतिरो साथ समपत्ति आहे न के हर कोई हिक ॿिए जो ध्यानु ॾींदो आहे असां खुदि बचपन में असां त ॿिए जे घर ई मतिलबु ममी छॾे वेंदी किथे वेंदी त असां खुदि पलिया आहियूं हुते जा मंदिर फेमस आहिनि हाणे त स्टेचू ऑफ यूनिटी बि हुते ई आहे ठहियो आहे बड़ौदा में लेकिन बड़ौदा शहर इलाही बढ़िया आहे और उते अहिड़ो माण्हू आहे न ग़रीब माण्हू बि हली सघे और अमीर माण्हू बि बड़ौदा शहर में कोई अहिड़ो माण्हू आहे की बुख न रही सघे छोकी त बड़ौदा शहर में इहो आहे न महिंगाई त आहे लेकिन गॾु सस्ताई बि आहे मतिलबु कोई बि माण्हू जेको अमीर हुजे या ग़रीब हुजे उआ अच्छे तरीक़े सां मेनेज करे सघंदो आहे बड़ौदा को वॾो शहर न आहे नंढो ई शहर आहे लेकिन हुतां जो जेको माहोलु आहे जेको प्रेम भाव आहे उअ मूंखे इलाही पसंदि आहे मतिलबु पाड़े वारा बि ईअं करे रहंदा नी न जीअं त घर वारा हुजनि छा त कोई पाड़े वारा ध्यानु ॾींदा अड़ोस पड़ोस में सभु कोई ध्यानु ॾींदो आहे त असांखे इलाही बचपन खां उते पलियल आहियूं न त असांखे बड़ौदा शहर इलाही मतिलबु सही लॻंदो आहे असांखे वणंदो आहे इलाही बड़ौदा शहर बड़ौदा शहर में और बि घणी शयूं आहिनि घुमण जूं विष्णा जी मंदिर बि आहे हूअ इलाही बढ़िया टेंपल आहे असां त मंदिर बि वेंदा आहियूं हर सूमरु मंदिर वेंदा आहियूं इलाही बढ़िया शहर आहे बड़ौदा जय झूलेलाल